ہیلو کیا آپ بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہیں میم ایکچولی میم مجھے فیشیل اور تھریڈنگ کرانی تھی ہو جائیں گی میم پرائز کیا ہے اس کا کتنے کی ہوگی میم تیس ہزار کی پڑے گی اچھا میم وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا کیا میم فائیو پرسینٹ کا ہی ملے گا اور نہیں ملے گا اچھا تو میم کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں تین گھنٹے لگ جائیں گے مجھے اچھا ہاں جی میم کرانا تو تھا میم دیکھ لیجیے میں تھوڑی غریب ہوں آپ تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ دے دیجیے مجھے

سیون پرسینٹ ڈسکاؤنٹ میم آپ دس پرسینٹ کر دیجیے نا ہم تو آپ کے ڈیلی کے کسٹمر ہیں میں میم آپ کو تو پتا ہی ہے کہ میں ہم آپ کے ڈیلی کے کسٹمر ہیں تھوڑا سا اور ڈسکاؤنٹ دے دیجیے میم ہاں جی میم کرانا ہے تھی تبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے تو میم اوکے میم شکریہ اور میم یہ کتنا ٹائم لگ جائے گا مطلب ابھی اگر میں آؤں تو آپ کے پاس کوئی کسٹمر تو نہیں ہے نا میم چار پانچ گھنٹے میم جی تو تی ہے میم میں آپ کے پاس پھر کل آتی ہوں مارننگ میں میم میں مارننگ میں آپ کب تک فری ہو جاتی ہیں اوکے میم تو کل کی میری یہ اپائنمنٹ آپ ڈن کر دیجیے اوکے میم تو میں آپ کی شاپ پر کل آتی ہوں تھینک یو